جی ہاں مجھے بلی پالنا بہت پسند ہے جو کہ بہت پیاری بھی ہے اور اچھی مجھے اچھی بھی لگتی ہے ہمارے حضور کو بھی بلی پالنا بہت اچھا لگتا ہے اور بلی ہمارے گھر کی حفاظت بھی کرتی ہے جب بھی کوئی نیا آدمی دیکھتی ہے تو اچانک آواز نکالتی ہے اور ہمارے گھر میں آ کے بیٹھ جاتی ہے مجھے اور بھی جانور پالنا بہت اچھا لگتا ہے جیسے کہ مرغی مرغی پالنے سے ہمیں فائدہ بھی ہے اور نیک ہم اسے پالنے سے نیکی بھی کما رہے ہیں اور بلی مرغی انڈے بھی دیتی ہے جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اور بھی ایک جانور ہے جو مجھے پالنا بہت اچھا لگتا ہے جو کہ طوطا طوطا پالنے سے ثواب بھی ملتا ہے کہ ہم ایک بے زبان جانور کو پال رہے ہیں اسے دانا ڈال رہے ہیں اس کا خاص خیال رکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعا بھی کرے گا اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے تو وہ ہمارے لیے دعا بھی کرے گا اسی لیے آپ بھی گھر میں کوئی جانور پالیں تا کہ وہ اور ایک جانور ہے جو کہ بہت اچھا ہے بکری بکرا یا بکری اسے بھی پالنا اچھی بات ہے بکری پالنے سے بہت فائدہ ہے جب بھی آپ بکری پالیں گے تو آپ اس کا دودھ بھی نکال سکیں گے اور پھر بکری کے بچے ہوں گے اگر آپ اسے بیچیں گے بقرعید میں یا کسی بھی حال میں تو آپ کو بہت پیسے ملیں گے کمائی کی کمائی بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی مل جائے گا اسی لیے بکری بلی مرغی ضرور پالیے گا